जैसे हम किसी को कोई कैब बुक करते हैं जैसे मेरे पिताजी आ रहे हैं कोलकाता से वो मुजफ्फपुर में हैं तो हम कोई कैब बुक करते हैं कि उनको मुजफ्फपुर से वापस लाना है घर पे तो हम कैब वाले को बोलते हैं पहले तो आपका किराया कितना है इसके बाद उनको बोलते हैं तो वो किराया बताते हैं फिर मैं उनको बोलता हूँ कि आप वहाँ से वो पूछते हैं कि कितना किलोमीटर है तो हम बोलते हैं वहाँ से मुजफ्फपुर से मेरा घर पैंतालीस किलोमीटर है तो बोलते हैं कि रास्ता तो उनको हम बताते हैं कि सीथे आप हाईवे पकड़िएगा नेशनल हाईवे सीधे आइएगा तो सीधे बेनीवाद आइएगा बेनिवाद से आप दक्षिण की ओर यू टर्न लीजिएगा तो दक्षिण की ओर सीधे आइएगा तो सीधे आते जाइएगा फिर आने के बाद बेनिवाद से फिर फिर आने के बाद सीधे हाईवे पकड़ नेशनल हाईवे पकड़िए सीधे मेरे घर के पास नेशनल हाईवे आता है उसके बाद एक मंदिर है मंदिर के पास में खड़ा रहूँगा आप वहाँ पे आओ